گڈ مارننگ سر آپ اسٹیسنری شاپ سے بات کر رہے ہیں جی پین ٹیپ سیزر پنچنگ مشین نیو اگروال کمپنی کے سامان چاہیے یا دوسری کمپنی کی ہو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اچھی اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ میں ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا چاروں چیزوں میں چاہیے مجھے اس کے علاوہ دوسری چیزیں ان میں بھی کچھ چھوٹ ملے گی مجھے چار چار درجن چاہیے یہ تمام چیزیں جی جی اچھا آن لائن کا آڈر بھی لیتے ہیں سر آن لائن کا آڈر ٹھیک ہے سر آڈر نوٹ کر لیجیے مجھے چار چار درجن چاہیے تمام چیزیں ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ربڑ بھی چاہیے سر جی جی بہت بہت شکریہ سر تھینک